मुजे मूंखे डांस ॾिसणु ॾाढो वणंदो आहे मां डांस सिखियो बि आहे और एतिरो सुठो लॻंदो आहे डांस सां एॾी सुठी उहो लॻंदी आहे पॉज़िटिव हिकदमि सकारात्मक हिकदमि हूअ सां ईंदी आहे फीलिंग डांस ॾाढो सुठो लॻंदो आहे और मां पंहिंजो वीडियो बि ठाहियो आहे और डांस करण सां डांस मूंखे ख़ूबु वणंदो आहे डांस कंदे कंदे एतिरो सुठो लॻंदो आहे की हिकदमि सुठो एॾो बढ़िया लॻंदो आहे की मां त चवंदमि सभिनि खे डांस करिणो खपे